فن زندگی کا معاشرہ یہ ہے کہ ہمیں ہر پل ہنستے رہنا چاہیے کسی کی بات کا برا نہیں لگانا چاہیے نہ کسی کے دل کو تکلیف دینی چاہیے ہمیں ہنستے بولتے رہنا چاہیے اور اور اوپر والے سے یہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ آپ نے ہمیں یہ زندگی کیوں دی اس لیے ہمیں بہتر بنانے کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے